जोंनि ओनसोलाव एबा राइजोआव फुटबल गेलेनानै जोखोम जानाय मानसिखौ जों डिस्ट्रिक्ट हस्पिताल आव सिकित्सा खालामो आरो जों

डिस्ट्रिक्ट हस्पिताल आव मानसिखौ सिकित्सा खालामो बेबायदिनो जों गामिनिफ्राय गामि ओनसोलनि मानसिया जों बिदिनो थावन सहर टाउन सहराव बेबायदिनो टाउन सहरनि हस्पितालाव डिस्ट्रिक्ट हस्पिताल आव जों लाबोनानै बे सुबुं बे सुबुं गेलेग्रा मानसिखौ जखम जानाय मानसि मानसिखौ जों नो सिकित्सा खालामहैयो डक्टर एबा नार्स फोरनो दिन्थिनानै बा बबेहाय नांदों बबेहाय नाङाखै बेखौ मानसिया मोजाङै देखायो देखायहैयो मोजाङै बे मानसि जखम जानाय मानसिखौ जों आरोबा बेहाय बेहाय जाथारा जाथाराबा बाहाय हामथारा हामथाराबा जों गामि गामि ओनसोलाव बेबादिनो अजा अजा डक्टर थायोबा जों जों बे अजानाव देखायो एबा दिन्थियो बे सुबुं बे मानसि गेलेग्रा जखम जानाय मानसिखौ जों बे अजानाव सिकित्सा होयो बे अजाया बे मानसिखौ नायै नायै बबेहाय बबेहाय इन्जुरि जादों बे मानसिखौ नायनानै बिथाङा बा अजाया बे गेलेगिरि मानसिखौ जखम जानाय मानसिखौ नायनानै बियो बायदिसिना मुलि मुला खांनानै बिथांखौ बिथांखौ नायो नायो आरो बा फुनो बा नानानै होयो बेबायदिनो जोंनि गामि गामि ओनसोलाव बेबायदिनो अजा डक्टर थायोबा जों बेहायनो बेबायदियावनो जों सिकित्सा खालामहैयो जों आरो जेरै आं फुटबल गेलेनानै जखम जादों अब्ला आं टाउन सहरनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिताल आव थांनोथ' गोजान जायो बिदिनो गारि मथर गैया जायो आरो बे गारि मथर गैया जानायावनो सानायनिफ्राय सानाय बारा जानायाव आं जेरै आं गामिनि गामिनि गामि खाथिनि बा गामिनि अजानाव आं आथिं बे आथिं लोरिनाय बा एंगोल जानायखौ बेनाव दिन्थियो बे अजानाव बे अजाया नायै नायै बबेहाय बबेहाय एंगोल जादों बा बबेहाय आथिं बायदों बा लोरिदों बेखौ नायनानै बे अजाया बिदिनो मुलि खांनानै बियो नायो अजाया नायो बा फाहामो सिकित्सा खालामो बेबायदिनो बेबायदिनो फाहामो